मसिना गाँवमे एगो बाबा छथिन हुनका ने से एगो ने से झाड़फूख करै छथिन ओ ने अंधविश्वास नहि छथिन आदमीसभ ओसभ ने से जे ने कहलखिन कीर्तन जाइ छियै फल्लाँ हियाँ झाड़ा फुखा कऽ देखय लए हुनका तऽ ठीक भऽ गेलनि हमरासभके तऽ नहि भेलै तऽ हमरा विश्वास नहि हुनकापर रहलै इएह सभके मारल जाइ छियै देखय लए अगर नहि ठीक होयतनि तऽ हमरा कोनो जरूरत महस नहि छै नहि दोसर गाँव गाँव जा कर देखबै दोसरा गाँवमे अगर भऽ जयतै तऽ हुनकापर विश्वास होतै आ नहि होतै तब नहि होतै तऽ की करबै फल्लाँ कहलखिन हमरा तऽ भऽ गेलै ठीक हम तऽ कहलियै हमरा नहि भेलै हमे की करियै अहाँ जा कऽ देखियौ फेर दोसर ठमा तब गेलखिन तब उहाँपर ठीक भऽ गेलनि तब ओ अपन गेलखिन तऽ अयलखिन ठीक भऽ कऽ आ दोसर जे रहथिन तिनका तऽ ठीक भऽ गेलै तऽ ओ तऽ बोललखिन हमरा तऽ ठीक भऽ गेल अहाँकेँ नहि भेलै हइ तऽ नहि हमरा तऽ नहि भेलै हन अहाँकेँ भऽ गेल हन तऽ अहाँ देखियौ जा कऽ तऽ हमसभ अपन देखा कऽ आ चलि एलियनि तऽ हमरा ठीक भऽ गेलै हुनका नहि भेलै इएहसभ देखि सूनि कऽ अयलियनि तऽ अपन घर एलियै तऽ ओ कहलखिन हमहूँ जयबै चलू तब सभगोटा गेलियै आ उहाँपर एलियै तब ओ सभ खान पिअन कयलखिन देखलखिन सुनलखिन ठीक भेलनि अयलखिन तऽ बड़ सुन्दरसँ हिआँ रहलखिन रहलखिन तऽ ओ कहलखिन हमरो ठीक भऽ गेलै तऽ हमहूँ एलियै कहलखिन ठीक हए तब भऽ गेल तब चल ठीके हए तब चलू आ नहि ठीक भेल हन तब फेर देखै छियै जा कऽ सभ कऽ कऽ